हां मिकी रील्स उप्पर शार्ट्स उप्पर डांस दी वीडियो दिक्खना बड़ा पसंद ऐ में उत्थुआं बड़ा इन्सपायर होन्नी आं और मैं डांस दी प्रैक्टिस बी करदी रौह्नी आं रील्स और शार्ट्स बिच्चा दिक्खी दिक्खी पूरा देन में इ'यै दिखदी रौह्न्नी और किश डांसर हैन सोशल मीडिया उप्पर जेह्ड़ा मिगी बड़ा ज्यादा इंस्पायर करदे न जेह्दे जिं'दे रील्स दिक्खी दिक्खी मैं सिक्खनी आं जि'यां कि इक होई गे सुमित बाली इक मिष्टी करियै होई गे फिर दो तिन्न होर इन्फ्लुएंस देन जि'नेंगी दिक्खियै मतलब रील्स जि'नेंगी दिक्खियै इन्स्पायर होन्नी आं और जेह्ड़े मिगी बड़े अच्छे लगदे डांस सीरीज वर्ल्ड अकैडमी करी सुमित बाली होई गे डांसर जेह्ड़े बड़ा शैल डांस करदे और उ'नेंगी में दिक्खियै बड़ा इन्स्पायर होन्नी आं